हलो रॉयल होटल हा असांखे घुमण लाइ अचणा आहियूं त फैमिलीअ सुधो त असांखे कमिरा खपंदा त उहे मिली सघंदा अथव तव्हां वटि खाली पंजुवीह तारीख़

असां ॾह माण्हू आहियूं

जी जी त एसीअ वारा अथव बिना ए सी त हिनजो अघु कहिड़ो अथव जी जी त हुते ॿारनि जे खेॾण लाइ कुझु अ जॻहि

जी जी जी जी जी त असां घणे बजे अची सघंदा आहियूं

जी जी त ॿाहिरि किथे घुमणु वञणो हुजे त हुनजी बंदोबस्तु ॾेई सघंदा

जी जी

जी जी त बुक करे छॾियो जी

जी जी मां मोकिल जी जी शुक्रिया